तो अभी कुछ नहीं दो हफ़्ते पहले मैंने एक बॉडी वॉश ख़रीदा था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो बॉडी वॉश मुझे बहुत ही महंगा पड़ा था साथ ही साथ उस बॉडी वॉश की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं जैसे मेरे शरीर पर हर जगह छोटे छोटे लाल रेशे हो गए हैं व मेरे शरीर पूरी तरीक़े से सूखा पड़ चुका है मेरी स्किन बहुत ही बेकार हो चुकी है व मेरे हर जगह हाथ पैर तथा पीठ पर खुजली होती है बहुत ही मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया